हमारा फोटो खींचने का बचपन से ही सौक था बचपन में जैसे था हम ड्राइंग वगैरह बनाते थे उसके बाद हम फो हम बड़े जैसे बड़े मोबाइल लिया मोबाइल में से फोटो खींचने का जैसे पक्षी की चिड़िया की है पेड़ पौधों की है फोटो खींचने का हमको बहुत शौक है या यूँ कह लीजिए कि मान लो किस कहीं फोटो खींचने का ऐसा सौंदर्य प्र बैकग्राउंड के जहाँ अच्छा होता है वहां पे फोटो खींचते हैं फोटो खींचने के साथ साथ ये भी है कि हमारी ड्राइंग ड्राइंग वगैरह में फोटो खींचे उसको ड्राइंग पे प्रिंटआउट निकाल के उसके आर्ट पे मतलब फोटो पेड़ या पौधों की जैसे पक्षी है पक्षी के फोटो लें वो वैसे खींच मोबाइल से खींचने के बाद उसको प्रिंटआउट निकाला प्रिंटआउट निकालने के बाद उसको हम अपनी ड्राइंग पे रखेंगे ड्राइंग पे चिपका के उसको हम संधिकरण के करेंगे और उसे बांकी रही फोटो खींचने का हमको वो शौक है फोटोग्राफर बनने के लिए हमको ये किस किसी ने इस वजह से सुझाव देने के लिए से फोटोग्राफर को इस वजह से की क जहाँ पे बैकग्राउंड अच्छा हो वहां की वहां से फोटो को खींची जा या यूँ कह लीजिए कि फोटो खींचने का एंगल कहीं दूसरे तरीके से होना चाहिए यानि कि जैसे खड़े हैं वैसा फोटो खींचे उस फोटो खिंचवाने के लिए भी वो होना चाहिए कि कहाँ पे फोटो अच्छी आएगी कैसा है पीछे का बैकग्राउंड या यहाँ पे मान लीजिए सब फोटो में खींची पीछे का बैकगॉउन्ड नहीं अच्छा है तो वो खराब हो जाएगी फोटो खींचने से अच्छा ये है कि जैसे मान लो पेड़ पौधे पे की फोटो खींचना